चिड़ैआ सबके बुलाबैके लेल तऽ कथी करै छै छतपर आग चाहे अङ्गनामे दाना उना छीटि देली पानी राखि देली बटिआ उटिआमे चिड़ैआसब आएल तऽ दाना उना खइलक तब ओकरा हम देखली तऽ ओहिसँ मजा कएली दोस्त रहल तऽ दोस्त साथे भी खूब दाना उना छिटली तब ईन्जॉय कएली दोस्त सबके साथे ताहिपरसँ चिड़ैआ सबके अइसे बुलाएल छी ओना कबूतर चिड़ैआमे जे कबूतरसब ज्यादा आएल छतपर अगर दाना उना छीटि उटि देली तऽ कबूतर पालले भी छिए कबूतर सबके पालले भी छिए पालले छिए ओकरो सबके ओकरा साथ दोसर चिड़ैआ भी दाना उना खाइ आ गेल तऽ ओकरासबके देखली आओर बस मजा कएली आओर कबूतरके साथे कभी कौआ आ गेल कुछ भी आ गेल कोनो चिड़ैआ आ गेल तऽ बस देखली मजा कएली पानी भी पिएली बाल्टीमे भरि कऽ धऽ देली धऽ देली तऽ दाना खाइके बाद चिड़ैआसब दाना पिलक जा अथी दाना खइलक पानी पिलक ताहि परसँ फेर चलि गेल फेर बिहान होके आएल तऽ